चिरांनि माखासे हानथिग्रा जायगाफोराव पारमिस'न नि गोनां जेबो पारमिस'न लानाङा जेनेबा बिदिनो माखासे बेरायग्रा टाउनसिप होनोबा चिरांआव दालिगाव टाउनसिप ओमफ्राय बिदिनो माखासे ब्रिज फोर जेरै हाग्रामा ब्रिज बिदिनो फरेस्ट जेनेबा देवस्रि फरेस्ट अफिस आरो खालामाथि बिदिनो हाजोफोर आरो खालामाथि इसे

बेफोराव बेरायनाय जेबो पारमिस'न नि गोनांथि गैया जेनेबा जेब्ला बेरायनो गोसो अब्लानो बेरायनो हायो थेवबो माने सम मथे बोथोर नायै बोथोर बेरायो गावबागावनि बोथोर नायनानै बेरायो आरो दालिगावनि टाउनसिप आबो बिदिनो सिरां डिस्ट्रिक्ट नि मोनसे फिसा सिटि आरो बेरायजाथाव नंजोबाबाबो थेवबो माब्लाबा ओरैनो थानाय समफोराव गोसोखौ बेखारै हगारालासे समफोरखौ बेवहायबो जों समफोरखौ दसेनि टाइम खाथायना बेरायनो हायो आरो बिदिनो हाग्रामा ब्रिज आबो मोनसे गोलाव ब्रिज जेराव जों बेयाव थांनानै एबा बेरायहैनानै गोसोखौ एबा साननाय हनायफोरखौ एसे रेजें खालामनो हायो बिदिनो खालामाथिफोरावबो पिकनिक जानाय मानाय बेरायनो थांनाय बेफोरखौ लानाय जायो जेराव गासैबो बेरायग्रा गैजोबाबाबो देवस्रि फरेस्ट रांगाद अफिस आबो बिदिनो मोनसे बेरायग्रा जायगा बेबो मोनसे फरेस्ट जेराव बेयाव मानसियानो थांलाय फैलाय खालामो आरो बेरायो टाइम लायै टाइम बेरायो बेयावबो